आङोथ' ओंख्रिखौ मा होनो खुमब्रा दाउ बेखौ संनो मोजां मोनो मानो होमब्ला बे संनायाव माने एथ'बां टाइमबो थाङा नालाय बेखायनो मोजां मोनो जेनेब खुमब्राफोरा न'आव थायोब्ला न'निखौनो लाफानो हाबाय आरो न'आव गैयाब्लाथ' जेनेबा बाजारफ्राव बायनांगोन बिनि उनावहाय बेखौ हानांगौ बिगुरखौहाय ओमफ्राय बिनि उनाव बेगरफोर थायोना बेगरफोरखौ गारनांगौ बेगर गारखांनानै बिदिनो लेबनांगौ लेबनानै बिदिनो फिसा फिसा हानांगौ बिनि उनावहाय दाउखौबो जेनेबा गोदायाखैब्ला गोदानानैहाय लाग्रोनांगौ बिनि उनाव गासैखौबो सुनानै लानोसै सुखांनायनि उनावहाय जेनेबा संनो थाखाय सारायफोर जाननानै लासै बेनिफ्राय मा मा संनांगौ बा संनायावहाय मा मा मस्लाफोर नांगौ बेफोरखौहाय रेडि लाजोबखानोसै जेनेबा हायजेंफोर मस्लाफोर ओमफ्राय सामब्राम पियाजफोर बेफोरखौ हानानै लाखानानै बा देनानै रेडि लाखाजोबनोसै आङो बेनि उनावहाय संसिगोन आरो

बेनि अनगायैबोथ' जेनेबा गोबां ओंख्रि संनो मोजां मोननायफोर दङ जेनेबा नारजि अमाफोर आरो जोगोनार दाउफोर अमा बेदर आलुफोर बेफोरखौहाय मोजां मोनो मानो होमब्ला जानायावबो टेस्टआ मोजां नालाय बेनिखायनो मोजां मोनो आरो जानो बेनि अनगायैबो आरो जेनेबा गोथावथ' मोनो मोननाया मानो गोथाव मानो होनोब्ला माने जोंहा बाबाया माने गोथाव सङो नालाय बेखायनो बिनि संनायखौहाय नुनानै आंबो सोलोङो आरोना जिहेथु आङो बाबा बा बिब'फोरनि ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय थाफायो नालाय बेयावनो थाफायै थाफायै सोलोंदों बेनिखायनो संनो मोजां मोनबोबाय आरो जानोबो मोजां मोनो नालाय बेखायनो